हेलो नमस्कार मैं प्रकाश बेड़ा मेरा फ़स्ट ऑनलाइन ऑडर था तो हमने डिलिवरी बॉय से एक हेडफ़ोन मँगवाया था हेडफ़ोन मँगवाने के बाद में पाँच दिन पहले हेडफ़ोन ऑडर किया था सर्वप्रथम तो मैंने एक सॉप पर जाकर हेडफ़ोन की रेट भी पूछा और हेडफ़ोन ट्राई भी क्रिया किया ट्राई करने के बाद में मुझे यह लगा कि उसकी क्वाल्टी अच्छी नहीं थी और जो सेम रेट है उसकी वही ऑनलाइन ऑडर करने पर यह मान के चलो कि वह सेवेन्टी फ़ाइव पर्सेंट कम होती जा रही थी तो हमने ऑनलाइन ऑडर हेडफ़ोन कर लिया हेडफ़ोन करने के बाद में पाँच दिन बाद में हमारे पास में एक कॉल आता है कि सर आपका ऑडर है तो मैं कहाँ पहुँचाऊँ तो हमने उसको एड्रेस दे दिया कि आप उस एड्रेस पर आ जाओ और हम वहाँ से ऑनलाइन ऑडर है जो ले लेंगे तो डिलिवरी बॉय हमारे पास में ऑनलाइन ऑडर लेकर आया वह हमारा फ़स्ट प्रोडक्ट था और मेरा फ़स्ट ही ऑनलाइन ऑडर था वह जो हमारे पास में डिलिवरी बॉय लेकर आया लेकर आने के बाद में डिलिवरी बॉय ने वह हेडफ़ोन ओपन किया ओपन करने के बाद में मैंने चेक किया उसको चेक करने के बाद में डिलिवरी बॉय को हमने पेमेन्ट किया पेमेन्ट कर देने के बाद में उसको हमने जाने दिया जाने देने के बाद में मैंने वह हेडफ़ोन कम से कम दस दिन ट्राइ किया तो दस दिन ट्राइ करने के बाद में मैंने यह चीज़ उसमें सबसे बेस्ट लगी कि उसका एक तो बेट्री बेकअप है वह सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका बैट्री बेकअप दो से तीन दिन के बीच में था और जो मैं सॉप से लेकर आ रहा था उसका बैट्री बेकअप था मात्र छः घंटे तो यह सबसे बेस्ट मेरे को चीज़ लगी दूसरी बात यह है कि जो मैं सॉप से लेकर आ रहा था ऑनलाइन वो जो सॉप से लेकर आ रहा था हेडफ़ोन उसकी रेट में और जो ऑनलाइन मँगाया था उसके रेट में सेवेन्टी फ़ाइव पर्सेंट का डिफ़रेंट था तो यह चीज़ें मेरे को बहुत ही बेस्ट लगी उसके बाद में जब मैंने उस हेडफ़ोन को ट्राई किया अच्छे से तो हमारे पास में अच्छी साउन्ड थी उसकी अच्छी क्वालटी थी अच्छी बैट्री बैकअप था उसका तो सारी सुविधाएँ देखी सारी चीज़ें हमने देखी और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन जो ऑडर है उसकी सर्विस बेस्ट है जो टाइम बताता है उसी टाइम पर हमें दे भी देता है सारी चीज़ें अवेलेबल भी करवा देता है और जो हम कैन्सिल करते हैं रिटर्न तो उसके लिए दोबारा भी कॉल आता है कि अब अगर आप लेना चाहो उस चीज़ को लेकर एग्री हो तो हम वापस ऑडर है जो कैन्सिल ना करके वापस आपके लिए पहुँचा दें तो हमने चीज़ें ये चीज़ें अब जो की तो उस बेस्ट था एक नम्बर था कुछ भी उसमें कोई डिफ़रेंट नहीं था किसी प्रकार का तो ये चीज़ें थी